जेना क्रिकेट अइ क्रिकेट खिलाड़ी जेना इसकुलमे भेल हमसब हाइ इसकुलमे क्रिकेट खेलैत छलहुँ बहुत सुन्दरसँ आओर एहिमे बहुत रङ्गके आदमी अबैत छलाह जेना हमसब बाहर बाहर सेहो मैच लै छलहुँ हँ कहिओ हारलहुँ कहिओ जीतलहुँ क्रिकेटमे ओएह होइत छलै आओर दोसरमे हमरा सब ओतऽ उपसचिव जे छथि ओ जादा क्रिकेट खेलैत छथि आओर बहुत सुन्दर खेलैत छथि ओ बच्चा सबके सेहो सीखबैत छथिन आओत हमर सबके बच्चा सेहो क्रिकेट खेल रहल अइ बहुत सुंदरसँ आओर हमहुँ सब खेलने छी एक टाइम रहे तऽ हमहुँ सब हाइ इसकुलमे क्रिकेट खेली आओर हर गाँवसँ हमसब मैच ली मैचमे हार जीत हमरा सबके हुए हर प्रकारसँ हमसब जीतके आबी कहिओ हारिओके आबी ओ नहि छै जे हम जीतबे करबै हारबो करबै जहाँ नहि मैच खेलैत छी तऽ जीत हार होयबे करतै आओर एखन तऽ आब धिआ पूता सब बहुत सुन्दर पहिनेसँ तऽ बहुत सुन्दर व्यवस्था भऽ गेल छै आओर बहुत सुन्दर क्रिकेट खेल रहल अइ साँझ कऽ दू घण्टा चारि घण्टा धिआ पूता सब खेललक तेकर बाद सब अपन अपन घर गेल पैर हाथ धोलक आ पढ़ऽ बैस जाउ क्रिकेट बहुत सुन्दर अइ क्रिकेट खेलब ठीक छै आओर बहुत सुन्दरसँ क्रिकेट खेल रहल अइ किआ तऽ मैच अथी तऽ छै नहि बाउंड्री जे खेलतै क्रिकेट खेते पथारमे लोक खेललक या कम्पाउण्ड तऽ छै नहि हाइयो इसकुल छै तऽ ओहोमे कम्पाउण्ड चारू बगल खुलले छै कही बॉल चलि गेल कहिओ बॉले हरा गेल कहिओ बॉले नहि मिलल फेर बॉल खरीदकऽ लाउ फेर खेलू एहि प्रकारसँ हमसब मैच खेलैत छलहुँ आओर मैच बहुत सुन्दर छै क्रिकेटमे हमरा सबके बहुत जादा मन लागल क्रिकेट खेलऽमे आओर एखनके डेटमे धिओ पूता सबके हम सब जाइत छी कहिओ काल देखऽ तऽ बहुत सुन्दर क्रिकेट खेल रहल अइ हर गाँव सबमे खेलयलक पाँच छओ गाँवसँ मैच लऽ के देखैत छी बाउण्ड्री पर अपन क्रिकेट खेललक जे हारलक पहिने तऽ हमरा सबकेँ एतेक व्यवस्था नहि रहय मगर आब बहुत सुन्दर व्यवस्था भऽ गेल छै क्रिकेटके सुविधा भऽ गेल छै उपलब्ध छै सब लोग खेलैत छै एकर बहुत जादा महत्वपूर्ण क्रिकेट छै आओर क्रिकेटके पहिने तऽ मैचो एते टी वी मे सेहो नहि अबै आब तऽ टी वी मे अबैया क्रिकेट ओ देखिके सेहो बच्चा सब बहुत खिलाड़ी भऽ गेल छै सुन्दर आओर क्रिकेटके बहुत जादा महत्व क्रिकेट अइ ई क्रिकेट से बहुत जादा लोग उठि रहल अइ जेकर भाग तेज छै ओ सीधा चलि जाइया अपन महाराष्ट्र क्रिकेटमे अपन साधन करैया एकरा भऽ जाइत छै आओर क्रिकेटके बहुत सुन्दर साधन विचार छै खेलैया आओर दोसरमे हमरा सबमे कबड्डी सेहो भऽ जाइत छै कहिओ काल कबड्डिओ खेलैत छी हमसब कबड्डिओ हमरा सबकेँ लेल बहुत महत्वपूर्ण छै कोनो गाँवसँ हमसब कबड्डीके मैच सेहो लऽ लेलहुँ आओर कबड्डिओ खेललहुँ नहि तऽ हमसब मैच बराबर जादा खेलैत छी मैच क्रिकेटके एहिसँ हमरा सबकेँ बहुत सुन्दर प्राप्त